ट्रेडिश्नल गेम्स खूब बरी आसली आनी आतां पासून खूब वाठारांनी ट्रेडिशनल गेम्स भुरगे खेळटात खो खो कबड्डी ही गेम खूब बरी पूण आतां नवी गेम्स येयल्या आतां भुरगे ते गेम खेळटा फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल टॅनीस बॅडमिंटन ह्यो आतां तेंपाचे गेमी पूण गेमी कशी आसूं गेम खेळटा तें पयलीं कित्याक हे मनशाक आपले बॉडी हेल्थ मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ गेम्स आमच्या वाडयता आनी मा मायंड पासून स्ट्रोंग जाता

एक दोन मनीस आसा एक गेम्स खेळटा आनी दुसरो गेम्स खेळना जो खेळटा तो कम कम्पेर्ड टू तो दुसऱ्या पेक्षा चड स्मार्ट आसता आनी फिजिकली बी स्ट्रोंग आसता